जीअं त महाराष्ट्रा राज्य में स्वास्थय केंद्र में जाम तकलीफ़ूं जाम तकलीफ़ियुनि खे मुंहं थो ॾियणो पए अॼ जी जेकी सरकारी हास्पिटलूं आहिनि मरीज़नि खे ध्यानु नथो ॾिनो वञे छोजो उहे पैसे पैसे ते अगरि पैसो उन्हनि खे सुठे नमूने ॾिए पैसे जूं घुरिजूं हुननि जूं पूरियूं कर वाड बॉय जी डॉक्टरनि जूं त पोइ उहे डॉक्टर ध्यानु ॾियनि था उन्हनि सरकारी हॉस्पिटल में न त त मरीज़ खे ॾिसनि ई नथा ॿियो त जेको भारत में इहे जेके टैकनोलॉजी जेकी ईज़ाद थी आहे मशीनियूं दिलि जे दौरे जे लाइ जेके ब्लॉकेज थी थिए उहे मशीनियूं निकितियूं आहिनि काडियोलॉजिस्ट आहिनि उहे तमामु ई घटि आहिनि कैंसर जे बीमारी जा जेके आहिनि भारत में माण्हू कैंसर जी बीमारी में हेॾो मरनि था उन्हनि खे बि बराबरि इलाज़ु नथो मिले की जाम ग़रीबु आहिनि जिन खे पैसो कोन्हे उहो पंहिंजे कैंसर जी ऑपरेशन जे लाइ बि पैसा नथा ॾेई सघनि हुते पैसनि जी जाम मांग कई थी वञे दिलि जो जेके दौरो पए थो त हुन दिलि जे दौरे जे लाइ बि एंजियोग्राफीअ लाइ हुन जे टेस्टियुनि जे लाइ बि हुते पैसनि जी मांग कई थी वञे त किन किन माण्हुनि खे एतिरो पैसो न आहे जो हुते उहो हेॾो भरे सघनि ते इहे जेके तकलीफ़ूं आहिनि उहे उन्हनि खे हुते मुंहुं ॾियणु ॾियणियूं थी पवनि